जय झूलेलाल उत्तर प्रदेश जी राजनितिक व्यवस्था जे लाइ राज्य सरकारि घणेई कमु करे रही आहे जीअं त लोकतंत्र कार्यपालिका विधाइका न्यायपालिका मोचन नायिका उपचार पुनर्स्थापना इहे ई सभी राजनितिक व्यवस्थाऊं करे रहियूं आहिनि राज्य सरकारि ने स्थानीअ सरकारनि जे लाइ